बाइकिंग समुदायसँ जुड़यके सबसँ नीक तरीका यऽ कि अहाँके सबसँ पहिने तऽ बाइकिंग बहुत नीक मन लगबाके चाही बहुत नीक इंट्रेस्ट हेबाके चाही अहाँके अलग अलग बाइकके प्रति जानकारी हेबाके चाही स्पीड लिमिटके पता हेबाके चाही अपन लिमिटके केना पुस करय छी उ पता हेबाके चाही ओकरबाद जब अहाँ ट्रिपपर जाइ छी तऽ अहाँके ओतऽ नीक नीक लोकसँ जुड़ाव होबय लागइए जकरा बाइकिंग पसन्द यऽ मतलब बाइकिंग क्षेत्रमे हम कही रहल छी आओर हमरा सोलो अइ दुआरे पसन्द यऽ ई नहि कही सकय छी कि हम बस सोलो ही पसन्द यऽ हमरा मतलब डबल लोग भी रहइए तबो हमरा कोनो दिक्कत नहि होइए दोके साथ चलाबयमे भी लेकिन हँ सोलो जब रहय छी तऽ हमरा अइ दुआरे नीक लागइए कि हम अपना हिसाबसँ गाड़ीके चला पाबय छी जतबा चाहे हमरा स्पीड बढ़ेनाइ हुअव हँ हम अपन स्पीड लिमिटके जरूर ध्यान राखय छियै कि सरकार जे अगर अस्सीके लिमिट सेट कयलकइए तऽ हम सत्तर पछहत्तरसँ बेसी नहि जाइ बहुत भए जायत तकरबादो लेकिन तकरबाद हमरा नीक लागइए किएक कि हमरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बस अपन रहइए अगर मानि लिअ कोनो भी एहन होइ छै रेसिंगमे किछु एहन टाइपके कोनो प्रॉब्लम आबय छै तऽ हम ओकरा लिये अपना जिम्मेदार छी हमरा कारण कोनो दोसरके नहि चोट लागतइ ने एक्सीडेन्ट हेतय तऽ एकर दुआरे हमरा सोलो पसन्द रहइए कनी बेसी बस